अॻे जे ज़माने में सिंधी इस्कूल हलंदा हुआ असांजा ॿार पहिरीं सिंधी इस्कूलनि में पढ़ंदा हुआ असांजा माइट असांसां घर में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा ऐं ॿार पिणि माइटनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा पर अॼु जे टाइम में हर को ॿार इंग्लिश मीडियम थो पढ़े हिंदीअ में थो ॻाल्हाए घर में बि हिंदीअ में था ॻाल्हाइनि ऐं माइट बि हुननि खे हिंदीअ में ई जवाबु ॾियन था उन्हनि माइटनि खे समुझाइणु खपे त तव्हां सिंधीअ में ॻाल्हायो असांसां ऐं सिंधीअ में ई तव्हांखे जवाबु ॾींदासीं त इहो ॿारनि खे समुझाइण खपनि ऐं असांजा जेके ॾिण वार सिंधियुनि जा आहिनि हुनजे बारे में बि उन्हनि खे समुझाएणु खपे अॼु वरी स्कूल असांखे सिंधी इस्कूलनि खे चालू करणु खपे ऐं उन्हनि खे महत्वु ॾियणु खपे असां पंहिंजे ॿारनि खे समुझायूं त भई सिंधीअ में ॻाल्हायो जिते हिकु ॿिए सां मिलिया मिलो था सिंधीअ में ॻाल्हायो ऐं घर में बि सभिनी सां सिंधीअ में ॻाल्हायो